नै रोजा जिगुनिफ्राय लानानै नै रोजा नैजिसे मायथाइसिम जोंनि बुहुमाव मोनसे गिख्रंथाव आरो गिथावना मोनसे भाइरासनि बेमार जादोंमोन बेनो जाहैबाय कर'ना भाइरास बे कर'ना भाइरासा जोंनि भारत हादरखौबो जोबोर गोहोम खोख्लैदों जेरैहाय फरायसाफोर माखासे खामानि मावग्राफोर गासैफोरखौबो जौगानायनि लामाखौबो होबथाना दोन्दों बेनि गेजेराव बांसिनैनो स्टुडेन्टफोराबो जोबोद खैफोदाव गोग्लैदों जेरै स्कुलफ्रा बायदिसिना स्कुल कलेजफोरा बन्द' जादोंमोन आरो जों बयबो फरायसाफ्रानो मबाइलनि गेजेरजों अनलाइन क्लास लादोंमोन भिडिअ कल खालामनानै बिदि जायनि थाखाय जों लकडाउननि थाखाय कभिद लकडाउननि थाखाय जोङो ओंखारनो हायामोन न'आवनो थाबाय थानांगौ जायोमोन जेरैहाय जों कलेजाव थानो हाया मानोना कर'ना भाइरासा बायह्रेराव ओंखार लायोबा बारदेरोमोन जेरै भाइरासा मोनसे बारदेग्रा बेमार बेनि थाखायनो ससियेल डिस्टेनसिं खालामनांगौ जायोमोन जायनि थाखाय जोङो न'आवनो थाबाय थानांगौ जायोमोन लकडाउननि थाखाय बेनि थाखायनो स्टुडेन्टफ्रा मबाइल गोबां स्टुडेन्टफ्रानो मबाइल लानांगौ जादोंमोन जेरै मबाइलजों अनलाइन क्लास लायोमोन आरो माखासे क्लास नटसफोरखौ मास्टारफोरा वाट्सएपफोरनि गेजेरजों सेयार खालामनानै हरोमोन बेनि थाखाय गोबां स्टुडेन्टफ्रानो अनलाइन सोलोंनांगौ जादों नाथाय गासैबो स्टुडेन्टफोरनाव फरायसाफोरनावनो मबाइल फन गैजोबामोन माखासे ग'रिब मानसिफ्रा जेरैहाय मबाइल गैयैफ्रा जोबोद खस्थ' मोननांदों बिसिना जेरै मबाइल गैयामोन बिसोरना जायफोरना मबाइल दं बिसोरहा अनलाइन क्लास लाबाय आरो अनलाइनाव नटस लिरबाय नाथाय जायफोरना मबाइल गैया बिसोरो बिराद खैफोदाव गोग्लैनांगौ जादोंमोन लकडाउननि समाव बेनि थाखायनो मबाइल गोनां गोनांफोरहाल' बांसिनानो माखासे अनलाइन क्लास फोरखौ लानो मोन्दोंमोन आरो बे लकडाउनाव हरनाय नटसफोरखौ लिरनो मोन्दोंमोन नाथाय बियो लकडाउनाव अनलाइन क्लास लानायफोरा एथ'ग्राब मानि मोजां जायाखै माखासे गोबां इफेक्ट थालांदों माखासे अनलाइन क्लासअनलाइन क्लास जानायफ्राव जेरैहाय फरायसाफोरा मबाइलाव अनलाइन क्लास लानायखौ गोसो होआमोन अनलाइन क्लासअनलाइन क्लास लानायखौ मबाइलाव ओरैनो अन खालामना दोननानै फरायानो गोसोखौनो होआमोन स्टुडेन्टफोरा बेनि थाखाय गोबां फरायसाफोरा मबाइलाव क्लास लानायाव थालांजोबदों जेरै इक दानि जिनावहाय गोदो लक लकडाउननि समाव अनलाइन क्लास लानाया दासो गोहोम खोख्लैगासिनो माखासे स्टुडेन्टसफोरखौ जेरैहाय दा बिसोरो लकडाउनाव अनलाइन क्लास लानाय फरायसाफोरा दा मोजां रोखोमै प्रेक्टिकेलि मोजां रोखोमै रोंबोनो हायाखै बिसोरो जेरै दा इमेजिनेश'नावसो थायो जेरैहाय माखासे माबाफोरखौ रियेलिटिखौ मिथिबोयाखै क्लास लानायफोरखौ आरो बि जाय जाय फरायसाफोरा कर'नानि लकडाउनाव मबाइल लादोंमोन बिसोरो गुबुन दस्रा अनलाइन क्लासनि अनगायैबो गुबुन जेरैहाय गेम गेलेयो मबाइलजों आरो ससियेल मिडिया फोराव जेरै फेसबुक वाट्सएपफ्राव जोबोद बिसोरो टाइम हगार हरोमोन बिसोरो जायनि थाखाय गोबां स्टुडेन्टफ्रानो गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हमदोंमोन लकडाउननि बयबो मबाइल लानाया जायनि थाखाय दासिमबो स्टुडेन्टफोरा गेमिं गेलेबाय थायो ससियेल मिडिया याव थाबाय थायो जोबोर माखासे मानसिफोरखौ ट्रल खालाबो ससियेल मिडिया याव बाहायनानै बेफोरो माखासे स्टुडेन्टफोरखौ लकडाउना बिराद लकडाउननि समाव मबाइल लानाया स्टुडेन्टफोरनि लाइफखौबो जोबोद गोहोम खोख्लैदों जायनि थाखाय कभिडनि लकडाउनाव मबाइल लानाया जोबोद इयुनाव गोहोम खोख्लैदों